समस्तीपुर जिलामे केना अथि मिल हइ चाउर मिल ताहिमे लेबर उबर काम कयलनि सभ अपना लेबर मिलकर काम कयलनि अगर ओ मिल नहि रहथिन तऽ पूरे परिवार सहित ओ मरि जयथिन जे हँ मिल नहि हइ चावलवला तऽ पूरे परिवार तऽ सहबे ने करथिन तऽ अपन लेबर उबरसभ काम कयलनि लेबरकेँ लऽ कऽ काम कयलनि सभ लेबर अच्छासँ ओहिमे मिलि कऽ काम कयलनि तऽ ओहिके चावलके अथि मिलमे देलनि दऽ कऽ तब सप्लाइ कयलनि फुला कऽ तऽ ओकरा सप्लाइ कऽ कऽ निकाललनि तऽ सभ परिवा सभ लेबर मिलि कऽ हुनका बोरामे अथि कसलनि अगर चाउर मिल जे नहि रहतै समस्तीपुर जिलामे तऽ कितना परिवार सहि कऽ मरि जेतै जे कितना परिवार समस्तीपुर जिलामे तऽ वही मिल बनलनि तऽ ओहि मिलमे बनल तऽ सभ लेबर उबर ओहिमे काम कयलनि लेबर काम कऽ कऽ तब मशीनमे धान लऽ गेल धान लऽ कऽ तब ओकरा कुटेलक कुटा कऽ तब ओकरा सप्लाइ कयलक सप्लाइ कऽ कऽ तब बोरामे कसलक बोरामे कसि कऽ तब पूरे गाँवमे अपना अथि गद्दी रहल तऽ गद्दीमे भेजेलनि दोकानमे भेजेलनि जे हँ ई ई चावल लेबनि ओ चावल लेबनि तऽ अगर चावल मिल नहि रहतै तऽ कितना परिवार सहि कऽ भुख भुख कऽ मरि जेथिन जे हँ हमरा परिवार हमरा जिलामे मिल नहि हइ चावलवला तऽ उएह बात जे अपना हेन तऽ पूरे लेबरसँ काम कयलनि लेबरसँ काम कऽ कऽ तब अपन ओ अपना जिन्दगीकेँ अच्छासँ पा अथि खुशी रहल जे हँ अपना समस्तीपुर जिलामे चावलके मिल हऽ तऽ सभ लेबरसभ काम कयलनि तऽ ओकरा अपन अपना देशसँ धान आयल धान आनि कऽ तऽ ओहि मिलमे बनल चावल तब कहैए तऽ अपना ओहीसँ सभ परिवारसभ बहुत खुश रहै छथिन कि जे हँ अपना जिलामे छथिन समस्तीपुर जिलामे चावलके मिल तऽ सभी लेबर मिलि कऽ काम कयलनि तऽ बहुत खुशके बात भेल जे हँ ई बात हऽ